अच्छी हैं मतलब ताज़ी हैं जी भिंडी है गाजर है टमाटर है मुली है खीरा है अदरक है मिर्च है

फूल गोभी है पत्ता गोभी है जी भैया बिल्कुल ताज़े हैं गाजर तो भैया पचास रुपये के जी हैं आप भैया मार्केट में सारे जगह यही रेट चल ही रहा है आप पता कर सकते हैं आलू तो भैया बीस रुपये के जी है और सौ रुपये पसेरी हैं हाँ भैया पहाड़ी आलू हैं बहुत अच्छे हैं आप देखिए थोड़ा छू कर के देखिए टमाटर तो भैया सौ रुपये के जी हैं हाँ भैया टमाटर बहुत महंगा चल रहा है फ़सल अच्छी नहीं हुई इस बार इस लिए हाँ भैया लेकिन अब महंगे भी तो हो रहे हैं कहीं कहीं अब क्या कर सकते हैं जो मिल रहा है जो ख़रीद रेट है अब कूछ तो कमाएंगे हम भी ना फूल गोभी भैया है सत्तर रुपये

हरे मटर भी भैया सौ रुपये के जी है हाँ भैया अब अब बिना सीजन की सब्ज़ी लेंगे तो महंगा तो मिलेगा भैया अब पूरे मार्केट में इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा जी भैया कम हो जाएगा ले लीजिए

जी भैया अभी करता हूँ पैक आलू तो भैया पहले ही इतना कम है बीस रुपये के जी दिए हैं अब कितना कम करें बताइए आप गाजर तो भैया पचास और चालीस लगा देंगे आपके लिए

ठीक भैया ले लीजिए इतना सारा कुछ ले रहे हैं तो तीस रुपये में ही ले लीजिए आप फूल गोभी तो भैया मैंने सत्तर रुपये बताया था पचास में लगा देंगे आपको नब्बे रुपये दे दीजिए भैया

हाँ भैया एक दम ताज़े सब्ज़ियाँ हैं एक दम मतलब अभी अभी अभी खेत से तोड़ के ही लाया मैंने

भैया बहुत बढ़िया है आप खाना बनाएंगे बार बार लेने आएंगे नहीं भैया ताज़ी हैं सारी सब्ज़ियाँ ताज़ी हैं भैया आपके हो जाते हैं टोटल एक सौ नब्बे रुपये ये लीजिए आपका सामान जी भैया एक दम अच्छे से कर लीजिए आप देख लीजिए सारा एक बार और कुछ चाहिए होगा भैया हरी मिर्च जी जी भैया ठीक